हैलो ओला भइया मां रामनगर मों ॻाल्हायां थो सिंधी कॉलोनी मां असांखे हितां खां अठ वजे सुबुह जो घुमनि लाइ डुमस ऐं ॿिए पासे वञिणो आहे त त हुन जे लाइ मां तव्हांखे फोन कई आहे मूंखे तव्हांजी ओला गाॾी खपे ऐं गाॾी सुठी हुजणु खपे त ईअं न पुराणी गाॾी न हुजे जीअं रस्ते में ख़राब थिए ऐं असांजो टाइम वेस्ट थिए ऐं तव्हांजो बि ऐ परफैक्स सुबुह जो शाम अठे बजे गाॾी खपंदी गाॾी में साफ़ सफ़ाई हुजे ऐं ॿियो की लेट न थियणी खपे ईअं न भई तव्हांजो ड्राइवर हिते लेट अचे ऐं असांखे पोइ अॻियां ॿी जॻह ते वञीणो आहे त उहो असांजो घुमणु रहिजी न वञे ऐं हिन जो जेको बि पेमैंट आहे तव्हां जीअं चओ अगरि तव्हां चओ त मां ड्राइवर खे पेमैंट ॾियां या चओ त तव्हांखे ऑनलाइन पेंबैंट ॾियां पेमैंट ॾियां तव्हां जीअं चवंदो अगरि हेतिरो थोरी ध्यानु रखाइजो की भई तव्हांजो ड्राइवर लेट न थिए छाकाणि त असांखे हुतां खां पोइ ॿी जॻहि बि घुमणु वञिणो आहे त हिन करे ईअ तव्हां अगरि लेट थींदो असाजी ॿी जगहयूं रहिजी वेंदियूं त हिन करे ॿियो उहो कम न कजो जो असां लेट थी वञूं असांखे तव्हांजे लाइ कंहिं सजैस्ट कयो आहे की भई इहे भइया जो कमु सुठो आहे परफैक्ट आहे हिन करे मां तव्हांखे फोन कई आहे त हिन करे सुभाणे सुबुह जो श बराबरि अठे बजे तव्हांजे माण्हू खे मां तव्हांखे एड्रैस मोकिलियां थो हुते मोकिले ॾियो ऐं हुन खे ॿुधाए छॾींदो